ہندوستان کا سب سے بڑا جگہ ہے جامع مسجد ہے کیونکہ کوئی بھی پرو ہوتا ہے تو اس میں کافی سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اچھی باتیں ہوتی ہے جس میں دن اور تعلیم کی باتیں بتائی جاتی ہے جس سے کافی سارے لوگ عمل کرتے ہو اور کافی سارے کی زندگی میں غلط کام چھوڑ دیتے ہیں جامع مسجد کا سب سے بڑا پرو عید ہے جس میں سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں صاف ستھرا نہا دھو کے صبح صبح اٹھ کے نہا دھو کے جامع مسجد جاتے ہیں اور وہاں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد سبھی لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں خوشیوں کا ماحول رہتا ہے اور کافی سارے بھیڑ رہتے ہیں جس میں کافی سارے ماحول بھی اچھے رہتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور جو بھی دوسرے ایک دوسرے کے گلے ملنے سے اور جو بھی غلط کام ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے غلط گلے مل جاتے ہیں چاہے دسمن ہو یا دوست ہو عید کے دن کافی سارے آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جس میں کافی سارے بھیڑ رہتے ہیں عید کے نماز پڑھنے کے لیے بہت سارے جگہ بہت جگہ جگہ سے آدمی آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد ایک ایسا جگہ ہے جہاں بہت سارے لوگ آتے ہیں عید کے دن نماز پڑھنے کے لیے کافی سارے پرو ہے جو جامع مسجد میں آتے ہے اور ہزاروں کے سنکھیا میں نماز پڑھتے ہیں اور گلے ملتے ہیں